जी हाँ मेरे को भी ऐसा ही का अनुभव हुआ एक टाइम पर जब मैं मेरे को जहाँ तक की याद है पाँच साल पहली बात बता रहा हूँ मैं पहले की मेरा पैर टूट गया था और मैं जा रहा था सरकारी अस्पताल गया मैं जैसे तैसे लंगड़ाते हुए ऑटो में बैठा हुआ था उनके द्वारा गया भईया ले के चलो सरकारी अस्पताल गया उनसे बात करी पहले तो लंबी कतार में खड़ा हुआ दर्द से बैठा हुआ था मैं दर्द था पूरी बॉडी में पूरे पैर में अब क्योंकि पैर टूटा हुआ था मेरा उसके बाद जैसे ही लाइन से मेरा नंबर आया वो लाइन में मेरा मैं डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर बोलता है बेटा बाहर से इलाज करो बाहर से एक्स रे करवा के लाओ तो मैंने बोला ये तो गलत बात है अस्पताल में आया हूँ आपके पास आपको पूरे पैसे दे रहा हूँ परंतु आप मेरे को कह रहे हो कि इलाज बाहर से कराओ तो फिर मैं जैसे तैसे लंगड़ाते हुए वापस बाहर गया जैसे तैसे इलाज करवा लिया मैंने एक्स रे का फिर उसके बाद गया अंदर फिर उन्होंने बहुत ही महगा इलाज बताया कि पैर टूटने के इतना बल्कि उन्होंने एक्स रे भी नहीं किया तो बहुत ही बुरा अनुभव था मेरा जीवन में तो उस दिन के बाद से मैं कभी सरकारी अस्पताल नहीं गया धन्यवाद